गुजरात में शिक्षा जे संबधित पाणि सेंटर ॾिसूं त अहमदाबाद में आई आई एम इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेनेजमेंट जिते मेनेजमेंट जो ॾाढो सुठो कोर्स करायो वेंदो आहे हिन खां पोइ आहे निरमा यूनिवर्सिटी जिते ॿार पढ़ी करे पंहिंजी भावी माना पंहिंजो फ़्यूचर ॾाढो सुठी तरह सां ठाहे सघंदा आहिनि हिन खां पोइ अचूं पाणि राजकोट ते त उते हिक कॉलेज आहे एच एन शुक्ला कॉलेज ऑफ़ मेनेजमेंट स्टडीज़ जिते मेनेजमेंट जो कोर्स ॾाढो सुठी तरह सां करायो वेंदो आहिनि हिन खां पोइ हिकु ॿियो बि कॉलेज आहे हुते टी एन राव कॉलेज जिते ॿारनि खे मेनेजमेंट जो कोर्स करायो वेंदो आहे हिन खां पोइ आहे मारवाड़ी कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज में त अलॻि अलॻि खेत्रनि जा सभु कोर्स थींदा आहिनि जीअं मेनेजमेंट जो बि कोर्स आहिनि साइंस जो बि कोर्स आहिनि हिन खां पोइ राजकोट में आहे हिक तक्षशिला कॉलेज जिते इंजीनिअरिंग जो कोर्स थींदो आहे हिन खां पोइ एम जे कुंडलिया कॉलेज जे जे कुंडलिया कॉलेज इअं सभु राजकोट जा कॉलेजिस आहिनि अगरि पाणि ॻाल्हि कयूं कच्छ जी आदिपुर में ऐं गांधीधाम में त कच्छ में कच्छ में तोलानी कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स तोलानी कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड साइंस ऐं हिन खां पोइ हिते डी एन वी कॉलेज आहे जिते बि मेनेजमेंट जो कोर्स थींदो आहे